असी सिंधी सिंध छॾे आहियूं ऐं हिंदुस्तान में असी ॻोठनि में कोन था रहूं शहरी सिंधी थी विया आहियूं पर पोइ बि हिकड़ी ॻाल्हि आहे त जेके गुजरात में जेका लोक कला आहे या जेके हीअ जेके फर्नीचर या पटोला जेके चओ था साड़ियूं उहे असां वटि बनीअ जे तरह जेके सिंधी ॻोठ आइन कच्छन में उए उते सिंधी आइन बनीअ में सब सिंधी सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आइन ऐं उते इहो हूरमुचो बि ठहंदो आहे हुते फर्नीचर जेको चओ था त काठ जूं जेके सिंग छदर वेलण ठहंदा आहिनि साईं चक्कर चकला ठहंदा आहिनि ऐं घणियूं अहिड़ियूं शयूं ठहंदियूं आहिनि छा ख़ासि करे चादरूं या ॿियूं खेस या ॿिए इहे सभु शयूं गुजरात में बनीअ खे सिंधी ठाहींदा आहिनि ऐं उहे तमामु घणियूं विकामजंदियूं बि आहिनि